हैलो हाँ जी मैं एक विद्यार्थी बोल रहा हूँ जो मैं ये है एग्रीकल्चर कर रहा हूँ तो मैं आपसे जैसे आप किसान हो तो आपसे कुछ जैसे आप फसल लगाते हो तो खेती क्या लगाते हो

सोयाबिन

हाँ जैविक खाद हाँ हाँ ये जैसे आप खेती के साथ साथ में पशुपालन भी करते हो

जी जी जी सर यही जानकारी लेना चाहता हूँ मैं ये क्योंकि मेरा विषय है एग्रीकल्चर का इसलिए आपसे जानकारी लेनी थी ठीक है ठीक है धन्यवाद